اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں ہندوستان یا اپنی ریاست کے جن فن اور انداز کو دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھنا چاہوں گا وہ ہیں یہ ہندوستان کی ایک انمول روایت ہے جہاں مختلف مذہب اور تہذیبوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں مذہبی ہم آہنگی اور اتحادی کی جو مثال یہاں ملتی ہے وہ دنیا کے لیے ایک بہترین پیغام ہے بھارت کی مہمان نوازی خاص طور پر دیہات اور چھوٹے شہروں میں دل سے ہوتی ہے کسی اجنبی کو اپنا سمجھ کر عزت دینا ایک ایسا جذبہ ہے جو اگر دنیا میں عام ہو جائے تو نفرت بہت کم ہو سکتی ہے